नमस्ते हमको कंप्लेन करना है मेरे घर का पैप फट गया है लीकेज कर रहा है पैप फट गया है हैं

हाँ टोंटी भी बदलनी है टोंटी भी लीकेज है किचन की हाँ इतना किचन की बाथरूम की कितना पैसा लगेगा तो अच्छी क्वाल्टी को क्वाल्टी को भेजना कुछ कम कर दीजिए पैसा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप अरे थोड़ा कम करिए अच्छी क्वायल्टी का लाना अच्छा पाइप लगा हम जैसे पाइप मँगा लें तो सही रहेगा हाँ काहे कि हम मँगाएँगे तो अपने अस्तर से मँगाएँगे पैप हाँ महँगा पैप लगाएँगे हाँ जैसे हाँ मार्केट कल से काम लगाना है हाँ यह कितने बजे आ जाओगे हाँ जल्दी से जल्दी आ कर बना दीजिए बहुत दिक्कत हो रही है मेरे घर में

कल कितने बजे आएँगे हाँ उसी हिसाब से हम सामान मँगा लें मार्केट से क्या क्या सामान मंगाएँ हाँ तो हम सब सामान मँगा लेंगे हाँ हाँ टोंटी मँगा लेंगे पैप मँगा लेंगे हाँ हाँ सब मँगा लेंगे सिरमेंट मौरङ सब मँगा लेंगे

टाइम टाइम से आ जाइएगा नमस्कार